بریسلٹ آج کل کے زمانے میں عورو عورت کا ایک اہم ترین زیور ہے بریس بریسلیٹ ہر عمر کی عورتیں اور لڑکیاں پہنتی ہیں استعمال کرتی ہیں بریسلیٹ سے ہاتھوں کی خوبصورتی بڑھتی ہے مگر بریسلیٹ کی زیادہ ڈیمانڈ سے وہ بہت مہنگا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے عام آدمی اسے خرید نہیں سکتا اسے استعمال نہیں کر سکتا اگر بریسلیٹ اچھی کوالٹی کا نہیں ہوگا تو اس سے اسکین الرجی بھی ہو سکتی ہے جب بھی استعمال کرنے کا دل چاہے سوچ سمجھ کر استعمال کیجئے خرید لیجئے